जैसे हमारे गाँव में कोई सामग्री नहीं मिलती है तो हमें शहर जाना पड़ता है और जैसे ओ एच डी हमें जाना हुआ तो वहाँ पर कोई खत्म हो गया जैसे जिसकी डेथ हो गई वहाँ पर जाना पड़ता और जैसे जैसे कहीं खेल कूद रहता है किसी गाँव में वहाँ जाना पड़ता है और कहीं शादी रहती है तब वहाँ पर जाना पड़ता है और हमारे बामी में किसी की शादी थी एंगेजमेंट हम लोग वहाँ पर भी गए थे और यह भाटोरा में जो हमारे खेलकूद का मैदान है वहाँ पर भी गए थे वहाँ पर खेलकूद हुआ जो कि हमने देखा वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा उस उसके बाद यहाँ माड़ियाऊँ यह माड़ियाऊँ हम गए थे और उसके बाद वहाँ पर भी मेरी रिश्तेदारी हम लोग वहाँ पर भी गए थे मतलब सब आपसी सम्बन्ध है वहाँ हम लोग गए थे और यह बादशाहपुर भी गए थे हम लोग कमाया लोग का आपसी सम्बन्ध जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदारी वगैरह यह सब हो गई वहाँ पर जाना पड़ता है यह दबिया गाँव है एक हम लोग वहाँ खेलते कूदते हैं वहाँ भी जाना पड़ता है और हम लोग एक लासा गाँव है हमारे इधर बगल पर हम लोग वहाँ जाते हैं वहाँ हमारे थोड़ा बहुत सामान जो मतलब खाने पीने का होता है वह लेने हम लोग वहाँ पर जाते हैं उस गाँव में और उस गाँव में थोड़ा हमारे इधर से लगाव ज़्यादा है और हम लोग उस गाँव में जाते हैं उस गाँव में रामलीला भी होता है हम लोग उस गाँव में जाते हैं वह घूमते उमते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है वह गाँव और उसके बाद ही हमारे यह जगदीशपुर में भी जाते हम लोग जगदीशपुर में यह हम लोग घूमते उधर तालाब तालाब वगैरह हुए तालाब में नहाते वगैरह हैं यह सब हम लोग करते उसके बाद तालाब में ही खेलते हैं उसके बाद एक गाँव है इधर कल्यानपुर कल्यानपुर हम लोग गए थे घूमने यह दोस्त का घर है हम लोग गए थे घूमने वहाँ उसके वहाँ गए तो हम लोग हो कर वहाँ पर उसके साथ खेले वगैरह यह सब हम लोग खेल का मैदान है वहाँ पर खेल उसके साथ और फिर हम लोग आए घर पर और और घर से फिर गए थे हम लोग शहर कोई काम का मतलब सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए ये सब खाने कि सामग्री खाद्य वगैरा और यह लासा गाँव है वहाँ हम लोग वहाँ खाद्य लेने जाते हैं कब मतलब हमेशा जाते रहते हैं और मान लीजिए जैसे कोई काम हो गया फॉर्म वगैरह भरने का तो हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है की यहाँ यह ऑनलाइन सुविधा नहीं है फिर हम लोग जैसे कहीं हमारे लिए भाला वगैरह लेना पड़ता है हम लोग को खेल कूद की सामग्री तो हमेशा शहर जाना पड़ता है और जैसा खेलना खेलने की जगह दौड़ना रहता है तो हम लोग भाटेरे स्टडीम में जाते हैं हम लोग कई एक बार नहीं कई बार मतलब हमेशा वहाँ पर जाते रहते हैं रोज़ और जो दबिया जो है यहाँ पर वह वजन वगैरह उठाने के लिए रखा गया है तो हम लोग दाबिय में हमेशा जाते रहते हैं जाते आते रहते हैं और अगर यहाँ जो नहीं है हम लोग वहाँ पर घूमते हैं दारी में बहुत अच्छा है मतलब फील अच्छा आता है अन्दर घूमने में उस गाँव में हम लोग रहते हैं वहीं पर और हम लोग घूमते वगैरह यह सब हैं और जैसे कहीं अन्य गाँव में चले गए हम लोग तो हम लोगों को वहाँ पर रिस्पिक्ट वगैरह मिलता है मतलब रिस्पेक्ट मिलता है आर हम लोग को मतलब खाने वाने का सामग्री भी देते हैं खाने के लिए और अपने रह रहने का भी फिर कहते हैं रहने के लिए भी हम लोग नहीं रहते हा लोग घर पर आते हैं उसके बाद हम लोग कहीं और जाते घूमने के लिए जैसे स्विमिंग पूल वगैरह किसी गाँव में फिर हम लोग को पता चला तो हम लोग उस गाँव में गए स्विमिंग पूल में नहाए वहाए फिर उसके बाद आए हम लोग और खेल कूद का जहाँ प्रतियोगिता रहता हम लोग वहाँ भी जाते हैं किसी गाँव में जैसे यह हो गया चौकी हो गया यहाँ यह चौकी एक गाँव है वहाँ पर भी खेलकूद होता रहता है हम लोग जाते रहते है वहाँ पर भी और जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस गाँव खेल कूद होता हम लोग उस उस गाँव में हमेशा मतलब जाते रहते हैं और मछली शहर भी जाते रहते हैं लोग कई बार मछली शहर जा चुके किसी सामग्री के लिए हमारे यहाँ बाज़ार नहीं है मतलब हम लोग मछली शहर से सामान लेते हैं